जिसलै अस दिक्खो जी अस जिसलै जिसलै रुट्टी बनान्ने कुकिंग शुरू करने असें ध्यान रक्खना पौंदा तेल बड़ा भखी गेआ इस्सी हून ठंडा करना ठंडा करियै एह् जे अपने कुतै अपने उप्पर निं पेई जा अपने उप्पर कुतै तड़का जेह्ड़ा जिसलै पाना कोई शिट्टा नेईं अपने पर पेई जान हत्थ निं फकोई जा इ'यां बी घट्ट गैस रक्खनी सिम गैस रक्खो जिसलै ते सब्जी बड़ी शैल बनदी मिट्ठे मिट्ठे सेकें बड़ी शैल ते खोए अग्गी सेक स सब्जी नेईं बी इन्नी कोई भाई भाई खोरे अग्गी बनाओ ते भाई तौली बनदी मिट्ठे सेके बनाओ ते शैल बनदी पर ध्यान असें इ'यै रक्खना भई तेल तूल जिसलै भखे दा होऐ तेल पैह्लें ठंडा करी लैना फ्ही पानी सब्जी फ्ही एह् निं होऐ तेल भखे दा होऐ बड़ा ते उप्पर झटपट सब्जी पाई ओड़ो ते केह् नां उप्पर गै होई जा सब किश शीट्टां उप्पर गै पेई जान एह् बिल्कुल ध्यान रक्खने पौंदा जिसलै बी कुकिंग करनी ना उसलै एह् बड़ा गै ध्यान ऐ होर बी ध्यान एह् ऐ जी कुतै केईं बारी ध्यान कुतै होंदा ते कटदे कुटदे सब्जियां जी तड़के पाओ ते झट पाई ओड़ने अस पर ओह् नेईं करना बिल्कुल आराम कन्नै तेल ठंडा करियै आराम कन्नै सब्जी पानी ते सिम गैस घट्ट करियै फ्ही सब्जी तड़कै सु'ट्टनी तड़कै सु'ट्टी जिसलै जो बी बनाना पैह्लें सारा इंतजाम करी लैना पैह्लें गै रक्खी लैना ते एह् ध्यान रक्खने अस भई जे किश तड़का पाना ते पैह्लें गै दिक्खी लैओ उस्सी पैह्लें गै सारा समान किट्ठा करी लैओ एह् नि होऐ सब्जी तड़कै पाई ते फ्ही बाकी समान बाद च किट्ठा करना सारा समान पैह्लें किट्ठा करना सारा भई गैस दी बी बचत होंदी ते अपना बी अराम कन्नै सुख सुखे कन्नै अपने अराम कन्नै अपने हर चीज थ्होंदी जंदी एह् ध्यान रक्खने होन्ने अस बड़ा ब एह् भई कुकिंग करदे एह् बड़ा ध्यान ते रक्खना बी पौना चाहिदा सारें ई रक्खना चाहिदा एह् ध्यान हां जिसलै बी कुकिंग करनी बिल्कुल ध्यान रक्खना एह्